میرے خاندان میں عیدی دینا یا عید کی تقسیم کی ثقافتی روایات ایک اہم اور پرانی تاریخ رکھتی ہے جو ہمارے خاندان میں ایک اہم روایت ہے یہ روایت عید کے موقع پر بچوں اور نوجوانوں کو عیدی دینے کا عمل ہے جسے ہم سالانہ طور پر مناتے ہیں عیدی دینا کا عمل ہمارے خاندان میں ہزاروں سالوں سے قدیم تاریخ رکھتا ہے یہ عمل اسلامی رسومات کا حصہ ہے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کیا جاتا ہے عیدی دینا خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کو خوش کرنے اور ان کے لیے ایک خاص اور یادگار لمحہ فراہم کرنے کا طریقہ ہے عیدی دینے کا طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے عموماً خواہشات کے لیے عیدی حاصل کرتے ہیں جس میں معمولاً نوٹس یا نوٹس یا سکے دیے جاتے ہیں یہ رقمات خاندانی تقاریب اور معاشرتی معیارات کے مطابق مختلف ہوتی ہیں اور یہ بچوں کے لیے ایک مناسب موقع فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اپنی پسندیدہ چزیں خرید سکیں یا اپنی پسند کی تعلیمی یا فراہمی کے لیے استعمال کریں عیدی دینا ایک روایتی عمل ہے جو خاندانی اور معاشرتی اہمیت رکھتا ہے یہ عمل خوشی احترام اور پیار کا اظہار کرتا ہے جس کے ذریعے بچے خود کو خوش اور محبوب محسوس کرتے ہیں اس سے نہ صرف ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں بلکہ انہیں انتظامی اور مالی مسائل سے بھی آگاہی ملتی ہے عیدی دینے کا طریقہ ہمارے خاندان میں تعلیمی اور ترویجی فوائد بھی رکھتا ہے بچوں کو یہ عمل مالی پلاننگ اور اتنظامی مہارتوں کی تدریس دیتا ہے جس سے وہ آئندہ زندگی میں بہتر تعلیمی اور مالی فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے آج کے دور میں بھی عیدی دینا اور لینا ایک اہم معاشرتی عمل ہے جو مختلف ملکوں اور ثقافتوں میں اپنے اپنے طریقے سے منایا جاتا ہے یہ عمل بچوں کو سوسائٹی میں انتہائی مسلم اور محبوب بناتا ہے اور ان کی ذاتیت کی سبکتگی محسوس ہوتی ہے